हॅं कुन्दन बाबु हॅं बढ़िऑं बढ़िऑं बढ़िऑं बढ़िऑं देखै छी अहाँकेँ आइकाल्हि आइकाल्हि बेसी देखै छी मसगन्धा दिश बहस करैत ओहिपर की भय रहल छै की छै नहि छै की करबै ओकरा पर की हॅं खुब खुब

हॅं हॅं ओना हॅं कोना हेतै रॉ फेर ओ सोनाकेँ अण्डा दै वाली मुर्गी तहन रहितै ओ बना देतै तहन तऽ भेलै हॅं ओहिमे तऽ ओ हॅं ओ विशेष पदाधिकारी सभक कमाउके अड्डा छिकै ओकरा देखियौ ओकर भविष्यके बारेमे सोचियौ अहुँ सभ आ ओ ऐतिहासिक ऐतिहासिक कोना बनै ऐतिहासिक छै लम्बा चौड़ा प्रोजेक्ट छै नीक छै ओहिठाम दोसर योगिनी काली छथिन तारा माँ छथि से सभ बात छै देखियौ

हॅं हॅं हॅं दुटा

किए कहत हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हॅं हुँ